औ बुं अ' ओमफ्राय मानोबा मोन माबा जादों नामा अ' आथसा होमबा नों क्लासआनो दासान्दि थिख जायाखैमोन ओमफ्राय क्लासाव सानफ्रोमबो एबसेन्ट जायोब्ला बोरै जानो नोङो दे फैनायाथ' फैनांगौमोन आरो नों एक्जाम खाथिना हनै क्लासाबो दासान्दि थिख जायाखै क्लास लानायफ्रा एक्जाम जानोसैना

दे होमबा फैनो असुबिदा मोन्थारदोंबालाय एप्लिकेसन होबानो जाबाय आरो अ' न' खाथिआव माबाफोर जादों नामा खाथिआव माबाफोर जादों अ' औ दे जायखिया माबानानैहाय उनफ्राव एप्लिकेसन होनानैहाय नोङो माबाबानो जाबाय गथ'खौहाय एप्लिकेसनाव नोङो न'खराव मा प्रब्लेम जादों बेखौ माबाबानो जाबाय आरो लिरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय माबानानै लिरनानैहाय जोंनाव लाबोब्लानो जाबाय आरो सानबेसे माबायालाय नोंसिनि सानबेसे लिभ लादों सानबेसे सिएल लागोन दे होमब्ला नों एप्लिकेसन होनानै लांथ'बानो जाबाय खिन्थु बांद्राय गोबावबा मोननाय नङा एक्जाम खाथिना

औ औ दे दे दे मोजाङै मुलि जाहो होमब्ला दे दे औ दे